घराभोंवतणचो वाठारांत नितळसाण दवरपा खातीर सदांच घरा भोंवतणी साण्ण मारपाक जाय नाका जाल्लो कुडो कचरो वेळेचे वेळेर नश्ट करपाक जाय तशेंच नाका जाल्ली वाडिल्ली रानटीं झाडां काडून उडोवंक जाय तशेंच जर एक कचरो पेटी दवरून सदैव तेतुकूच कचरो घालूं जाय जो कचरो रियूज आनी रिसायकल करपा जाता ताका वेगळो दवरून त्या त्या तरेन वापरपा जाय घरा भोंवतणी तुळस आनी बरी झाडां लावूं जाय जाचे पासून आमकां शुद्ध हवा मेळटली तशेंच वातावरणाकूय थंडी उरतली तशेंच आमी एक फावटीं वापरपाचे सिंगल यूज आयटम आसतात ते कमी वापरपाक जाय आनी स्वताचें अन्न जशें की कांय भाजीपालो आमच्या आंगणांतकूच लावूं जाय तशेंच उरिल्लें अन्न बी आमी के शेतांत भाटांत खत म्हणून वापरपा जाता आनी जर खंय लागींच वचपाक जाय जाल्यार कारा पेक्षा आमी पांयांन ना जाल्यार सायकलीचो वापर करपाक जाता आमी उदक सांबाळून वापरपा जाय आनी कॅमिकल वेस्ट बी आसा ती त्या त्या जाग्यार व्हरून सारकी ताजी विलेवाट लावपाक जाय आमचें भोंवतण निवळ आमी दवरल्यार आमचे खातीरूच तें बरें